ہیلو سر مجھے مچھلی چاہیے تھی سر مری گلا مچھلی چاہیے تھی ڈھائی کلو مچھلی چاہئے تھی مجھے اچھی فریش ہے بالکل تازی بھی ہے یا نہیں جی مظفر نگر شاپ پہ اچھا ٹھیک ہے فریش ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں تو بنا کے رکھنا اب میں آ رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اوکے سر